नमस्ते सर जी हाँ मैंने अभी आपके रेस्टोरेंट पर से मेरा ऑर्डर करवाया था दो प्लेट चाउमीन थे और एक प्लेट पावभाजी थी सर मैं इतनी देर से वो जो डेलीवेरी वाले लड़का था उसको फ़ोन कर रही हूँ वो फ़ोन नहीं उठा रहा है तो आप मुझे पता करके बताओ कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है बहुत देर हो गई है खाना ऑर्डर करके पर अभी तक आया नहीं है